आबाद खालामनायाव बाहायनाय गोबां आइजेंफोर दङ बेफोरो जाहैबाय नांगोल जुंगाल मोसौ आरो मै सिखा रुवा खदाल खासि बायदि बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरो जोङो जेरै माइ गायोबा मोसौजों नांगोल जुंगाल होनानै एवो मोसौजों एवो गोदोनि दिनाव बांसिन बेफोरखौ एवनाय नुयोमोन जोङो नाथाय दानि समाव जोङो नुनो मोनला आरो बांसिन बयबो गैयाबाबो थ्रेक्ट'रजों एवजोबो बांसिनानो मोसौजों एवनाय जाला सोरबा सोरबा एवो दासिमबो ओमफ्राय जेरै सिबिं बेसर फोनो थाखायबो सोरबा सोरबा मोसौजोंनो एवोमोन किन्टु दा थेक्ट'रजोंसो बांसिन एवनाय नुनो मोनोसै जोङो बेयावहाय हाख'र हालाफोर थायोना बेखौ फबनो थाखाय जोङो खदालखौ बाहायनाय जायो सिखाफोरजों जों माखासे बिफां लाइफांनि दालायफोरखौ दानस्रांनो थाखाय बाहायनाय जायो आरो रुवाफोरजों माबाफोर मुवाफोर दङब्ला बेफोरखौ दानस'नाय जायो आरो बे सिबिंफोर फोनायावबो बिदिनो आरोना बेफोरखौ जों आखाइजोंसो फुनाय नुनो मोनो सिबिंफोरखौ किन्टु खासिजोंसो हायो आरो खासिजोंसो हानाय जायो बेफोरखौ